अच्छा तुसें पुच्छे दा मिगी जित्थै नेचरल ब्यूटी मतलब साढ़े अगर दिक्खेआ जा ते पूरे जम्मू कश्मीर च ऐसे ब्यूटी पूरे वर्लड च नेईं तुसें थ्होई सकदी ऐ जेह्ड़ी जम्मू कशमीर च तुसें गी थ्होंदी ऐ क्योंकि में एह् एक्सपीरियंस अपना खुद ऐ आपूं ले दा ऐ क्योंकि जिस बेल्लै में बाॅम्बे बिच हा ते एह् ट्रेंनिग करदा हा ओल्लै फोटोग्राफी दी उस बेल्लै मिगी उत्थै इक्कै गल्ल उ'नें आक्खी ही कि तुस कुत्थूं दे हो में उ'नें गी एह् गलाया हा कि में जम्मू कशमीर दा ते उनें इक्कै गल्ल मिगी सनाई ही थुआढ़े जम्मू कशमीर च तुस बहुत सोभाग्य आह्ले ओ कि तुस जम्मू कशमीर च ओ क्योंकि अगर बोलदे ना के अगर जन्नत कुदरे ऐ स्वर्ग ते ओह् पूरे जम्मू कशमीर च गे ते एहदे बगैर तुसें गी एह् चीज़ नेईं थ्होई सकदी ऐ जेहड़ी ब्यूटी तुसें जम्मू कश्मीर च मतलब जम्मू कशमीर च श्रीनगर च थ्होई सकदी ऐ क्योंकि में हून लास्ट टाइम उत्थै गै श्रीनगर गेदा हा ते में आपें एक्सपीरियंस लेआ बहुत ही अच्छी जगह ऐ में ते इयै चाहन्नां सारे उत्थै औन क्योंकि अगर तुसें दिक्खे दा होग ते एहदे बिच लोग जेहड़े साढ़े बालीबुड़ आहले न ओह् बाहर जंदे जि'यां स्विट्जरलैंड होई गेआ उत्थै जाइयै शूटिंग करदे ते पैहलें पैहलें क्योंकि जिस बेल्लै तुसें गी पता कि इत्थै तिन सौ सत्तर ही उस बेल्लै थोह्ड़ा उग्गरवाद बी ऐहा इत्थै ते ओह्दी बजह कन्नै केह होंदा कि इत्थै शूटिंग बगैरा बंद होई गेई इत्थै करदे नेहे शूटिंग ते हून केह् होआ कि तिन सौ सत्तर दे बाद जेहड़े साढ़े इत्थूं दे मतलब एल जी साहब न उनें इक बारी उनें सनाया के तुस इतै आओ मोदी साहब ने इद्धर तिन सो सत्तर हटाइयै बहुत अच्छा कीता ते हून बाह्रै दे लोक इत्थै आई सकदे ठीक है एह् है कि इद्धर दी जेहड़ी ब्यूटी है ना मतलब में शब्दें बिच ब्यान नेई करी सकदा के इद्धर दी जेहड़ी जम्मू कशमीर दी ब्यूटी ऐ ओह् और तुसें कुदर बी नेईं थ्होई सकदी तुस पूरे मतलब बलर्ड घूमी लैओ जेहड़ा श्रीनगर ऐ ओह् श्रीनगर गे हे ते बाकी जम्मू कशमीर ते तुसें पता गै है कि माता देबी देबते दा स्थान एह जी रेही गल्ल अगर वाटरफालस दी साढ़े ड़िस्ट्रिक्ट बिच बी बड़ियां वाटरफाल ना जि'यां तुस लाई लैओ सिहाड़ बाबा सिहाड़ बाबा इक ऐसी जगह ऐ उत्थूं दा मतलब कि प्हाड़ियै उप्परा पानी आंह्दा बड़ा अच्छा मतलब ब्यू ऐ उत्थूं दा लोक जेहड़े बाहर दे यात्री न कटरा बिच अगर आंदे न माता वैश्णो देवी दे दर्शन करियै फिर ओह्दे बाद एह् गड्डियां करियै ते उत्थै वाटरफाल दिक्खन सिहाड़ बाबा जंदे ना ते बड़ा गे अच्छी चीज़ ऐ ते दिक्खनी चाहिदी है में आखना कि सारें गी गलाना चाहन्नां कि सिहाड़ बाबा जरुर जाओ उत्थै दिक्खो बाबा शिव खोड़ी बी जाओ उत्थूं दा बाबा दा दर्शन बी करियै ओह्दे बाद उ'ऐ इक्कै रस्ता ऐ ओह् मतलब इक्कै रस्ते बिचा ओह् जंदे जंदे गै मतलब तुसें बाटरफाल उत्थूं दा लब्भी जाना उत्थूं दा गै आओ कन्नै इद्धर रस्ते बिच गै बाबा जित्तो बी हैन बाबा जित्तो दी बी बड़ी अच्छी इक सनांदे हे कि उं'दे घर कन्या नेईं ही माता रानी आपें उंदे घर आइयै जन्म लेआ ते बाबा जित्तो जेह्ड़े हे ओह् माता दे बड़े बड्डे गै मतलब बहुत ही बड़े भक्त हे जिनें मतलब लाई लैओ कि माता रानी ने उंदे घर गै जन्म लेआ ते एह् बड़ी अच्छी गल्ल ऐ कि बाबा जित्तो ओह्दे बाद उद्धर बी बड़ा अच्छा पानी ऐ ते बड़ा मतलब अच्छा पानी साफ सुथरा लोक पीने गी बी लेंदे न्होने बी मतलब सारा उत्थै करदे न ते ओह्दे बाद जेह्ड़े और न सिहाड़ बाबा दे बारे च में तुसें गी सनाई ओड़ेआ ते और ओह्दे बाद श्रीनगर आहली साइड जाओ श्रीनगर बहूुत ही अच्छा अच्छे झरने थ्होने न तुसें गी डल लेक थ्होनी ऐ उत्थै ते ओह्दे बाद बाबा अमरनाथ उत्थै साक्षात प्रकट गै हैन उत्थै हर साल यात्रा जंदी ऐ उत्थै ते एह् बी बड़ी अच्छी चीज़ा ना उत्थूं दी ते